की हाल चाल हँ कहलहुँ जे की हाल चाल यऽ हमरा तऽ नेपाल जाइके छलै रस्ता ठीक छै ने एनुका एनुका रोडके कोइ दिक्कत आर नहि ने छै यौ तऽ हमरा हमरा सबके रहैके लेल ओतऽ कोनो दिक्कत ब्यबस्थामे रास्ता पेरा

हँ यहाँ कोइ दिक्कत कोइ दिक्कत आर नहि ने होयतै हँ अच्छा से हमरा सबके हमरा सबके एहि रोडके पता नहि यऽ जे कन्नो की छै नहि छै घूमए लऽ नेपाल चललियै तऽ ओनऽ मंदिल जे सब होयतै से सब देखबै घूमैत घूमए लऽ चललियै तऽ ओहिमे तऽ हँ ओहिसब ओहि सबमे तऽ कोइ दिक्कत नहि ने होयतै अहाँ सबके तऽ पता होयत ने ओनुक्का रहबै नहि घूमि फिरके चलि एबै चलबै एक सेकेण्ड हँ बड़ बढ़िआँ छै अहाँके पता यऽ अहाँके तऽ पता यऽ अहाँ सब तऽ ओतऽ कऽ रहए बला छियै ने अहाँ सबके पता होयत हँ सएह तै कहलिए जे अहाँ सब तऽ ओतऽ कऽ रहए बला छियै तऽ अहाँ सबके तऽ सब पता होयतै पूछि लिअनि जे आगू बढ़बै हँ तऽ पूरा सड़क बता देलियै ने पूरा पता अइ अहाँके हँ सएह तऽ